हेलो के बोलै छियै कतऽ सऽ बोलै छियै ओ बोलू सुनू सुनाबू ओ तऽ कोइ बात नहि आबि जाउ परसा हाटमे बैठै छियै अपन क्लिनिक छै

आबि जेबै कतऽ सँ बोलै छियै ओ तब तऽ पासेमे छै हँ चलि अयबै की कोन समस्या रहै समस्या बताबू की समस्या यै हँ डाक्टर हमही छियै हमही बैठै छियै सब चीजके इलाज होइ छै अहाँ की इलाज कराना यै कथीके की समस्या हँ की समस्या बतेबै तब ने ओ हँ ओ कोनो बात नहि छै चइलि अयबै भऽ जेतै सब ठीक भऽ जेबै भऽ जेतै इलाज ठीके छै कहिआ आबै छियै हेलो क कही कहिआ अयबै कोन दिन कोन दिन अयबै हँ रहैके तऽ व्यवस्था भऽ जेतै की अयबै तऽ भऽ जेतै रहैके व्यवस्था बहुत दिक्कत यै से पाँच सए लै छियै आबू ने से जे हेतै से भऽ ने जेतै चलि अयबै भऽ जेतै आ रविके नहि बैठै छियै हमे रविके नहि अयबै हँ रविवार हँ रविवारके नहि अयबै ठीक हँ हँ सोमवारके बैठे छियै चलि अयबै ऑंय हॅं हॅं हॅं बी पी जाँच करै बला मशीन छै की एके हँ भऽ जेतै उपलब्ध भऽ जेतै चलि अयबै ने कऽ देब आ नहि हेतै तऽ कए लेबै व्यवस्था भऽ जेतै उपलब्ध

अढ़ाइ सए रुपैआ लै छियै ब्लड जाँचके हँ

ठीक हँ अढ़ाइ सए रुपैआ लै छियै ब्लड जाँचके सुगर जाँचके अढ़ाइ सए रुपैआ लै छियै चलि अयबै जे हेतै से ओहिमे भऽ जेतै हँ ठीक छै कम बेस भऽ जेतै ओइमे एबै तऽ